अठ अप्रेल उणिवीह सौ सतासी सत्रहं जनवरी ॿ हज़ार हिकु पंज मऐ ॿ हज़ार सत्रहं वीह जून ॿ हज़ार टे पंजवीह जुलाए ॿ हज़ार अरिड़ह